में इक ड्राइंग बनाई अपने घरै दी ओह् मतलब ओह् कीती में अपना घर बनाया ऐ ड्राइंग ओह्दी कीती में ओह्दे आस्तै मिगी कल्लर बी चाहिदे हे जेह्का व्हाइट पेज हुदां ऐ ओह् बी चाहिदा हा ते में ओह्दे आस्तै व्हाइट पेज होर किश कल्लर बी लैते दे ऐ ते अपने घरै दी ड्राइंग बनेई ऐ ते ओह्दे फ्ही में में कोई ऑफलाइन जां ऑनलाइन नीं कीता में इ'यां गै कीता घर बेहियै ऑफलाइन जां ऑनलाइन में किश बी नीं कीता जां में नां ऑनलाइन नीं कीती ड्राइंग तें जां ऑफलाइन कीती में अपने घर बेहियै अपने घरै दी गै ड्राइंग बनाई ऐ ते मिगीे ड्राइंग बनाना अच्छा लगदा अपने घरै दी जे कि ड्राइंग बनाई ऐ मिगी अच्छा लगदा ड्राइंग बनाना जां में कुसै दी बी ड्राइंग बनाई सकनी आं मिगी ओह् करना अच्छा लगदा ड्राइंग करना अच्छा लगदा ऐ में नां अपने घरै दी बनाई नां में कुसै ऑनलाइन दा स्हारा लैते ते नां में कुसै ऑफलाइन दा पर में कुसै दी मदद नेईं ही लैती में आपूं गै अपने घरै दी ड्राइंग बनाई होर मिगी इ'न्ना पसद ऐ ड्राइंग करना जे अपने घरै दी जां होर बी कुसै दी ड्राइंग बनाई सकनी आं ते ओह्दे आस्तै में किश कल्लर लोड़दे न ते जां किश प्लेन जेह्ड़ा व्हाइट पेज हुदां ओह्दे उप्पर ड्राइंग करी सकनी होर मिगी अच्छा लगदा इक बारी में अपने घरै दी ड्राइंग बी कीती ही ते ओह् में इ'न्नी अच्छी कीती ही ते ओह् सारें गी बड़ी पसदं आई ही मिगी लगदा नेहा कि अ'ऊं इ'न्नी शैल ड्राइंग करी सकनी आं पर जिसलै में ड्राइंग करन लगी तां अच्छी ड्राइंग कीती अगर कोई तां तगर मतलब हिम्मत नीं करै कम्म करने दी तां तगर थोह्ड़ी सकने आं अस जिसलै अस हिम्मत करने आं कि एह् कम्म करना तां ओह् कम्म जरूर करी सकनेआं अस पर साढ़ी हिम्मत नीं पौदीं ऐ एह्दे आस्तै मिगी ड्राइंग करना अच्छा लगदा ऐ ते में होर बी बड़ी सारी ड्राइंग कीतियां अपने घर दे अलावा बी बड़ी सारी ड्राइंग कीतियां ते में ओह्दे आस्तै पैह्ले अपनै घरै दी ड्राइंग कीती ते ओह् मिगी अच्छी लग्गी ते ओह्दे आस्तै ज्यादा इंट्रस्ट ऐ ओह् ड्राइंग च बधी गेआ एह्दे आस्तै मिगी ड्राइंग करना अच्छी लगदा ऐ